جیٹ السلام علیکم و رحمتہ اللہبرکاتہ چیے ج کبر س الحمد ل اللہ کا شکر ہے سز ال کررم بڑھیا ہے جی سنیں ہے آپ کی پوسٹنگ ہو گئی ہے آ اپنا پوسٹنگ کے بارے میں بتائیں وہاں کیسے رہتے ہیں

اب آپ چھوڑ دیے ہوں گے تو آپ اب تو من نہیں لگتا ہوگا لگتی ہوگی من دل نہیں لگتا ہوگا صحیح بات ہے بھائی جہاں پہ دن لوگوں کا لگ جاتا ہے جن لوگوں سے بات چیت گڑ ہی رشتہ ہو جاتی ہے تو وہاں تو طرف آتا ہی ہے

جی ٹھیک ہے شکریہ